पिछले कुछ सालों में भारत में जैसे कोरोना के टाइम में सभी लोग अपने घरों में ही रहते थे और कोरोना के टाइम में किसी को बाहर एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं थी जो भारत सरकार मना कर दी थी तो सभी लोग घर में बैठे बैठे एकदम बोर हो जा रहे थे बोर हो जा रहे थे और अपनी ही मोबाईल इस टाइम तो सबके पास तो सबके पास मोबाईल जोकि सभी लोग ऑनलाइन और सबके में इंटरनेट की सुविधा प्रापर एकदम रहती ही है तो उस टाइम कोरोना के टाइम में सभी लोग अपने घर में ही रहते थे न किसी से मिलना न किसी से कुछ न कुछ और सभी लोग घर में बैठे बैठे बोर हो जा रहे थे तो सभी लोग ने और सभी लोगों ने लगभग सभी युवा जो पीढ़ी है वो अपने मोबाईल के माध्यम से कुछ ऐसे एप्लीकेशनस जो कि उसका उपयोग करके अपने अंदर के टैलेंट को लोगों के हंसाने और उन लोगों को जो दुःख है और किसी की पढ़ाई और किसी को क्या जो भी समस्याएं है उसे यूट्यूब और शोशल मिडिया के माध्यम से उन लोगों को जो जो भी सुविधा है जो भी उन लोगों को जो भी चाहिए उसको प्रोवाइड कराने लगे जैसे यूटयूब है यूटयुब पे जब सभी लोग अपने घरों में सीमित हो गए थे तब उस टाइम यूटयूब से ही पढ़ाई जाने की जो तकनीकी मान लिजिए यूट्युब के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाये जाने की एक नई तकनीकी भारत में चलके आई जिससे बच्चों को काफ़ी स्कूल जाने में असुविधा थी तो उन्होंने ऑनलाईन क्लास जुआइन कर ली आनलाईन क्लास भी ज्वाइन कर ली अनलाइन पढ़ने से क्या है कि जो आने जाने में समय और पैसे की खर्चा होती थी उसमें कमी आई और अपने घर में ही बैठ कर एक बंद कमरे में एक अच्छे से एक अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे ऑनलाईन हो गई ऑनलाईन में कुछ लोग इंटरटेनमेंट जैसे कुछ छोटे शोर्ट विडिओ हो गई तो उसपे अपने टैलेंट को दूसरों सामने प्रस्तुत करना और उससे कुछ पैसे भी कमाना जैसे कुछ लड़कियां उसपे डांस करती कुछ लड़के चुटकुले और कुछ कहानियाँ और ऐसे करके सभी लोग अपना करते थे और बहुत सारी अप्लीकेश्न्स चालू हो गई जैसे मौज हो गया शेरचैट हो गया टिकटोक ऐसे बहुत सारी एप्स निकली और सभी ने अपने अपने टैलेंट को दिखाया उसमें ज़्यादातर तो युवा ही पीढ़ी थी और वो अपने जो अंदर टैलेंट है उनको कि कितने अच्छे से लोगों के पास लोगों के सामने प्रस्तुत करें ऐसे तैसे चलता रहा और बहुत लोग तो इससे पैसे भी कमाना स्टार्ट कर दिए और अपना चैनल बनाए और बच्चों को भी पढ़ाये यूटूब के माध्यम से और कह लीजिये अप्लिकेशन खुद का बना के ऑनलाईन पेमेंट लेना ऑनलाईन बच्चों को पढ़ाना समझाना उसपे सारे फैसिलिटियाँ देना जैसे पी डी ऍफ़ हो गया और उन लोगों को जो भी जो भी चाहिए हर चीज की प्राप्ति कराना जैसे आफलाईन क्या होता है कि बच्चे घर से स्कूल जाएँगे उतना टाइम देंगे फिर वापस घर जायेंगे और इसमें क्या होता था कि ऑनलाईन एप्लिकाशन चालू करना पेमेंट करना अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना पढ़ाई स्टार्ट भी कर लेते हैं और अच्छे से भी अच्छा भी पढ़ लेते है कुछ बच्चे तो मिसयूज भी करते है ऑनलाईन का कुछ जो समझदार होते है अपना समझदारी का परिचय देते है कुछ अपना जो नोंसेंस होते है वो तो जैसा है वैसा करते है वैसे माना जाए तो ऑनलाईन एक अच्छा साइड भी है जो कि जिसके पास जो भी टैलेंट है वो अपना दिखाय नो प्रोब्लम और जिसको नहीं चलाना है वो भी न चलाए वो न चलाए जिसको अपना करना है वो तो करेगा ही इससे भारत में लड़कियों लडकों जिसको काम नहीं था काम कुछ लोग को तो बहुत सारा काम भी मिल गया अपना चैनल बनाके अपने अपना व्यवसाय भी बढ़ा लिये कुछ ऑनलाईन अब तो सामान भी सेलिंग होने लगा सामान सेलिंग होने लगा और सामान खरीदने भी लगे सब ऑनलाईन के माध्यम से समय की बचत होने लगी नहीं तो यहाँ घर से फिर मार्केट जाना वहाँ से वापस आना इसका जो भाड़ा लगता था किराए लगता था वो भी बच गया भारत में कुछ पिछले वर्षों में जैसे कोरोना के टाइम से ही ऐसा होने लगा है जो कि ऑनलाईन भारत में यूटूब पर अपना टैलेंट दिखा कर यूटूब पर अप्लिकेशनस में सब अपना जीवनयापन भी कर रहे हैं और कुछ लोग तो इसका अपना जीवन का एक अहम हिस्सा भी मान लिए हैं